हलो नमस्कार सर बोलिए अच्छा आइए टमेटो चाट चाहिए था आपको कितना चाहिए था आपको च कितना लेना हे आपको अच्छा भैया हमारे यहाँ तो अस्सी रुपये प्लेट मिलता हे और आपको मिल जाएगा ऐसा नही हो थोड़ा टाइम लगेगा अस्सी रुपये प्लेट है अस्सी रुपये प्लेट मिलता हे भैया रोयल चाट है पसंद हमारे यहाँ टमाटर का ही चाट बनता है रोयल चाट बनता है और ये भुजिया चाट बनता है कम वही चलिए आप जा रहें तो कुछ कम कर देंगे ऐसा नहीं है चार पाँच लोग हैं आप लोग हो जाएगा आइए आप कोई नहीं ओ आप लोग को खाना भी है खा खाना है या ले जाना भी हे चलिए ठीक हे मिल जाएगा आप आइए हमारे दुकान पर सुनी होंगी की नहीं रो टोमेटो रोयल चाट अपना कितना फेमस है तो कोशिश करेंगे की आप को कुछ कम कुछ कम पैसे में दिया जाए पर वहीं कस्टमर हमारे यहाँ वही अस्सी रुपये चाट ही देते हें पर प्लेट के हिसाब से चलिए आप आइए आपको दे दिया जाएगा पाँच छः लोग हें आप लोग चलिए ठीक हे तो अभी आप कब तक आ जाएंगे हमारे यहाँ दो घंटा लगेगा समय आपको चलिए आइए दो घंटा है तो कुछ भीड़ भी कम हो जाएगी अभी तो काफी र ज्यादा भीड़ है तब तक कुछ भीड़ भी कम हो जाएगी आप लोग को आराम से दिया जाएगा कोई नही मौसम भी तब ठंडा हो जाएगा अब देखिए हम लोग ऐेसे आपका कोशिश करेंगे की आप सारे लोगों का चाट दे दिया जाए टाइम से और जितना भी हो आप लोग की कोई शिकायत का मौका नही देंगे ऐसा कोशिश करेंगे हमारे तरफ से आप आइए रोयल चाट में आपका स्वागत किया जाएगा और आपको चाट भी मिल जाएगा ठीक हे सर आ जाएं आप